साढ़े जम्मू कश्मीर च बड़े सारे जेह्ड़े ध्यार जात्तरां जेह्ड़ियां होंदियां न ते कुछ जेह्ड़े हैन ते जात्तरां होंदियां न में सनाना चाहंदा कि ते सब तू पैह्लें में तुसेंगी दस्सना चाहंदा कि जेह्ड़ी अमरनाथ जात्तरा होंदी ऐ ते हर साल एह् जात्तरा जेह्ड़ी कराई जंदी ते एह्दे च अमरनाथ गुफा सबेरै सबेरै भगवान शिवजी साढ़े स्थापित न उंदी दर्शन करने ई लक्खें करोड़ें लोग देश विदेशें दियां आंदे न इस जात्तरा च भाग लैंदे न एह् पढ़ाई धर्म दी भगती दा पर्व होंदा ऐ लक्ख शरधालु जेह्ड़े भगत न शिवजी भगवान दे उस जात्तरा च आंदे न दूआ जेह्ड़ा कि इत्थें माता वैष्णो देवी दी जात्तरा औंदी ऐ एह् जात्तरा माता वैष्णो देवी मंदर तक्क होंदी ऐ जदके कटड़ा शैह्र जम्मू च पौंदा ऐ ते ओह् उत्थें जेह्ड़ा त्रिकुटा प्हाड़ ऐ जेह्ड़ा ओह्दे उप्पर उत्थें हर साल जेह्ड़ी जात्तरा होंदी ऐ एह् पूरे साल जात्तरा चलदी रौहंदी ऐ लेकिन जेह्ड़े नवरात्री आह्ले दिन होंदे ते उस च इत्थें बड़ी धूम धाम कन्नै जात्तरा होंदी ऐ ते ओह्दे बाद च भी जेह्ड़ी श्री अमरनाथ जेह्ड़े जियां उंदा अराधना बेल्ला होंदा ऐ एह् इक्क बड़ा प्रसिद्ध साढ़ा हिंदुएं दा मेला ऐ जेह्ड़ा अमरनाथ गुफा दे अलग होंदा ऐ ते इस मेले च पलीस स्हाबै नै लोग जेह्ड़े परतांदे न शिवजी भगवान दी पूजा अर्चना करदे न ते फिर इक्क हितेन दा मेला होंदा इत्थें ते साढ़े इत्थें एह् मेला कश्मीर दा हितेन जेह्ड़ा कस्बा ऐ उत्थें मनाया जंदा ऐ ते ओह् जेह्ड़े मेले च जादैतर जेह्ड़ी खेल्लां बड़ियां होंदियां न ते लोग खड़बेरी बड़ी करदे न ते फिर फिर इक्क लोसर ते ओह् जेह्ड़ा इत्थें नीं लद्दाख च मनाया जंदा एह् ध्यार ते एह् जेह्ड़े बौद्ध धर्म दे लोकें दा जेह्ड़ा महत्वपूर्ण ते में सारें कोला त्यार होंदा ऐ ते लोग रंग बिरंगे जेह्ड़े कपड़े पाइयै नच्चदे गांदे न ते एह्दे बाद भी इक्क लद्दाखी लोसर आंदा ऐ जेह्ड़ा की लद्दाख दा बड़ा लोकप्रिय लोसर होंदा ऐ बौद्ध धर्म दे जेह्ड़े अनुयायी न उंदे द्वारा एह् मनाया जंदा ऐ ते एह्दे च जेह्ड़ी भुङन पूजा करदे न मित्र वार जेह्ड़ा करदे न ते बड़े साढ़े जेह्ड़े खेल्लां होंदियां न ते एह्दे बाद फ्ही इक्क शाहपुर मेला होंदा ऐ एह् श्रीनगर दे लागै एह् शाहबाद जेह्ड़ा ऐ उत्थें होन जंदा ऐ ते इत्थें बड़ी सारी चीज़ां बिकदियां न ते ओह्दी खरीददारी होंदी ऐ ते लोग रंग बिरंगे कपड़े पाइयै बाज़ार जंदे न ते उत्थें नंद लैंदे न